ہیلو سونی گیراج بولیے كیا پرابلم ہے

اچھا جی كون سی گاڑی ہے آپ كی آلٹو ایٹ ہنڈریڈ كون سا ماڈل ہے كون سے سال كا ماڈل ہے دو ہزار اُنیس كا ماڈل ہے آپ كہہ رہے ہیں كہ آپ كی گاڑی چلاتے وقت آپ كے ٹائر میں سے آواز آتی ہے اور انجن میں سے آواز آ رہی ہے اچھا اچھا آپ جب گاڑی روكتے ہیں تو وہ آواز بڑھ جاتی ہے یا وہ آواز كم ہو جاتی ہے اچھا اور گیئر چینج كرنے پہ آواز آ رہی ہے دوسرے تیسرے گیئر پہ آتی ہے یا پہلے گیئر پہ آتی ہے ہاں تو آپ كا كیا ہے نا آپ كا ایک تو پاركنگ لائٹ لائٹ چیک كروانا ہوگا دوسرا آپ كے جو بشیز ہیں وہ بشیز مجھے لگتا ہے كہ خراب ہو گئے ہیں وہ نئے ڈلوانے ہوں گے انجن كا جہاں تک مسئلہ ہے تو انجن كے اندر ہمیں كاربوریٹر میں كچرا ہو گیا ہوگا اِس لیے وہ شاید آواز كر رہا ہے اور ایک چیز آئل ابھی آپ نے كہا كہ ایک مہینے پہلے آپ نے سروسنگ كیا ہے تو میں میں یہ انومان لگا رہا ہوں كہ آپ كا آئل بھی چینج ہُوا ہوگا تو آئل اگر چینج ہُوا ہے تو كاربوریٹر كا پرابلم ہے كاربوریٹر چینج كرنا ہوگا شاک ابزاربر چینج كر چینج كرنا ہوگا اور آپ کا بشیز چینج كرنا ہوگا لگ بھگ سات سے آٹھ ہزار كا خرچہ آئے گا چھ سے سات دِن لگیں گے یہ آپ كو سات سے آٹھ ہزار كا خرچہ آئے گا چھ سے سات دِن لگیں گے ٹھیک ہونے میں ہاں جی نہیں سروسنگ نہیں آپ كا كاربیریٹر جو ہے كاربیریٹر کو صاف كریں گے آپ كی جو بشیز ہیں وہ چینج كریں گے اور آپ كا ایک بار پاركنگ لائٹ چیک كریں گے اگر پاركنگ لائٹ خراب ہے تو پاركنگ لائٹ آپ كا ٹھیک كریں گے بلب چینج كریں گے نہیں نہیں سنڈے میں بند ہوں میں سٹرڈے آ جائیے گا آپ ٹھیک ٹھیک ہے چلیے اوكے تھینک یو